आहो में बड़ी गे अलग अलग तरह दी बुक्स पढ़ी दिंयां न हिन्दी च बी पढ़ी दिंयां न ते ज्यादा इक कताब ऐ मिर्जा गालिब गालिब मिर्जा जेह्ड़े जि'नें गुलजार साह्ब ने लिखी दी जेह्ड़ी ओह् कताब में पढ़ी बड़ी शैल शायरी बगैरा बी लिखी दी ओह्दे च ते कविता बगैरा बी लिखी दियां गुलजार साहब होरें लिखी दियां मिर्जा गालिब दे बारे च गालिब मिर्जा दे बारे च लिखे दा उ'नें उत्थै ते ओह् बुक में पढ़ी ही ओह् बड़ी गे शैल बुक ऐ ऐह्दे कन्नै मीं ना बड़ा गै इंटरेस्ट बनेआ हा कि में होर पढां एह्दे बारे च मतलब शायरी बगैरा बी ही एह्दे च ते कविता बगैरा बी हियां मिगी बड़ा गै शैल एक्सपीरियंस रेहा पढ़ने दा ते उदीं जेह्ड़ी ट्रांस्लेट ही उदे च उब्भी बड़ी शैल बनाई दी बुक उ'नें ते इ'यै बुक ही जेह्ड़ी मिगी बड़ी शैल लग्गी ते ऐ में रीड बी कीती ऐ पूरी बुक बी पढ़ी दी ऐ ते ऐ मिगी बड़ी शैल बुक लग्गी ही गुलजार साहब हुदीं इ'नें बड़ा शैल लिखे दा आ बी उ'दें बारे च गालिब हुदें बारे च बड़ा गै शैल लिखे दा ऐ कन्नै ऐ बुक है गै बड़ी शैल ऐ शायरी बगैरा कविता बगैरा उ'नें लिखी दिंया इन्नियां शैल शैल कविता इ'यां पढ़ियै मन गे खुश होई जंदा मजा गै आई जंदा एह्दा ट्रासलेट वर्जन बड़ा शैल ते मन करदा ऐ पढ़दे जाचै अस पर रीड करने दा बी बड़ा गै मजा औंदा ऐ शैल बुक ऐ शैल इसी पढनां चाहिदा इसी बुका गी ते इसी शैल शायरी लिखी दी